दखानआ होदों दखानआ होनाया थिगैनो होदों माबा गोबां बुस्तु बायनानैसो होनांगौ नालाय बानायनाय मानाय एसे लेट जायो माबा जोंहा माबा सावो फिथा सावो ओमफ्राय बिदिनो माबा ओमफ्राय बे मा होनो लारु थावजों रिफाइन जों सावो ओमफ्राय घुगुनिबो मोनो ओमफ्राय सामब्रामबो हानो माबा पियाजबो हानानै होनांगौ नालाय बानलुजों बेयावनो बिदिनो सावो दे जागोन औ दे जागोन माबा आंहा एसे पन्द्र' माबा पन्द्र' माबा बोसोरनैसो जाबाय दां साह दखान खालायनाया बिदिनो कुनुरक'म बै माल बायनायजों मानायजों दुइ हाजार थायो गावनि प'केट आव कुनुरक'म आनाव बाजार होनो जोंनिया कस्त' मस्त' बिदिनो होयो सानै माबा सासे बिदिनो लाग्रा दै होग्रा माबा होग्रा बेखौ थानांगौ हारसिं हायानालाय बेखौनो बे आरायस' थाखा आरायस' थाखा हरनांगौ ओं मता मति आरायस' थाखाखौ जों बे काति कुति बिदिनो आथार'स' गाहाम थायो आथार'स' बिदिनो थायो कस्त' मस्त' माबा फुङावनो थांङो फुङावनो थांनोसै ओमफ्राय सारितायावसो जों बन्द' खालामोनालाय न'आवबो फैनांगौनालाय न'आवबो खामानि एसे एनै बायदिसिना खामानि दङना दे जागोन बानलु हले जोंना हाथायनि नङा गावनि न'आव गायनाय गोसाथार

मोजां जागोन औ दे जागोन दे दा बेखौनो जों दखान खालामा जायाबा माथो जानो दे दे औ दे दे साहाया लुखाबाय साहायाबो जोंहा आमुल होआ गाइखेरसो होयो अ अ दस थाखा औ दस थाखा जोंनि गाइखेरआ दे जागोन दे दे जागोन दे साहाया ओ माथो साहपातआबो दाम गोसानिखौसो लाखा नांगौ जोंहा साहाया माबा घुगुनिजों माबाजों घुगुनिया जोंहा दस थाखा प्लेट ओ ओमफ्राय साहाया दस थाखा बिस थाखा ओ बिस थाखा जाबाय सासेयाव बिस थाखा बिदिखा

औ नंगौ नंगौ नंगौ

खुस्रा दङ खुस्राया बिदिनो जों थाखायो बिदिनो थाइबा ओमफ्राय थाइनै बिदिनो गथाखौ थाखानांगौ साह दखानाव

दे दे जागोन दे दे दे दे जागोन